अॼोकी तारीख़ ते जेकियूं टेक्नोलॉजी असांखे ऑनलाइन मिलनि थियूं उनजे अंदर काई शयूं असांखे बराबरि न थियूं मिलनि त उहा टेक्नोलॉजी जेकी टेक्नोलॉजी जे थ्रू जेको इनफॉर्मेशन मिले थो उहो इनफॉर्मेशन ज़रूरी कान आहे कि उहो सही हुजे त असां उन टेक्नोलॉजी जे मथां टोटली बिलीव विश्वासु न कंदासी असांखे जेकियूं इनफॉर्मेशन खपे जेकी बि असांखे माहिती खपे त उहो माहीती लाइ असां टोटली टेक्नोलॉजीअ जे भरोसे ते न हूंदासी छाकाणि त उहो इनफॉर्मेशन विझण वारे जे मन जे विचार जे अनुसार हूंदो न की उहो सचाई हूंदो इनजे करे पंहिंजा ओरीजिनल बुक्स जेके बि सरकारी क़ागर पन्ना हूंदा उहो उनजे मथां विश्वासु करिजे ऐं उहो असांखे ॿई कंपेअर करिजे टेक्नोलॉजी ऐं एक्चुअल जेके सरकारी क़ागज पत्र आहिनि उन्हनि जे हिसाब सां